हॅलो हॅलो म्हजें नांव अमृशा म्हाका हांव गोंयान पयलीं फावट येयल्लो तुजो नंबर म्हाका म्हाजे भयणी कडल्यान मेळ्ळें तें गेल्ले फावट गोंयान येयल्ले तेन्ना तेणे म्हाका नंबर दिल्लो तुजो की तूं बीन वोस आनी गोवा विजीट कर म्हुणून म्हुणून म्हाका जाय आसलें की गोंयान अशें किदें किदें बरें बरें प्लेसीस आसा तें हांव विजीट करपाक शकता म्हाका सगले अशे म्हाका सगळे अशे पॅकेज कशे जाय रावपाचे धरलेले जेवपाचे मागीर जे हांव विजीट करपाक शकता जे फेमस जागे आसा गोंयान तसले किते बीन म्हाका सद्द्या म्हाका सद्याक तरी रावपाचो एक बरोसो जागो जाय जे कुळागर कशे जशे म्हाका अशे गोवाचे वायब्स मेळोंक शकता इर्त गिर्द मजा सद्द्याक म्हजी फ्लायट जी येता ती सावथ गोवासून येता म्हणजे दाबोळेसून येता सो म्हाका थंयच खंय लागी रावपाचो जागो बरो एक सांग ओके

बरें आं ओके मागीर तुमी जेवण इन्क्ल्यूड बीन करतली की तें हांवें सेपरेट पोवचे पडटलें

आं ओके म्हाजी फॅमिली अंदाजन पंदरा लोक आसा सो तांकां सगळ्यांक अकोमोडेट करपाक मेळटले थंय हां बरें आनी म्हाजे म्हाका अशें ट्रेवलिंग बीन किदें आसा बरेंचशे जागे नॉर्थ सावत चलता म्हाका आं ओके

ओके

म्हाका दोनी कडे चलता अशें कांय जागे अशें फिक्स करूंक ना हांवेन बरें म्हाका कसली बीन गरज पडले जाल्यार हांव तुका मुखार फोन मारतां थँक्यू